تیراکی کے کان اور تیراکی سے متعلق دیگر عام جوڑوں کو دیکھنے کے لیے کچھ طریقے ہیں طریقے ہیں اپنے کانوں کو خوش رکھے نہانے یا تیراکی کے بعد اپنے سر کو ایک طرف جھکائے تاکہ پانی کان کے نالی سے نکل سکے بیرونی کان کا خشک کرنے کے نرم کپڑے سے آہستہ آہستہ صاف کرے گھر پر بازوؤں کا علاج اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ کے کان کے پردے کو نقصان نہیں پہنچا ہے تو ایک حصے سفید شر کے اور ایک حصے رگڈرنے والی حل پر مستعمل گھریلوؤں حفاظتی کان کے خطرے استعمال کرے یہ علاج خشک ہونے کے فروغ دیتا ہے اور جراشیم اور کے افراجائس کو روکنے میں مدد کرتا ہے تیراکی سے پہلے اور بعد میں ہر کان میں محلول کا ایک چمن ڈالیں پھر اسے دوبارہ باہر نکالنے دے آپ کے مقامی دوا خانہ میں ایسے ہی اور علاج ہو سکتے ہیں سمجھداری سے تیرنا ان دنوں میں جھیلوں یا دیواروں میں نے تیرے ان ان دلوں ان دنوں جھیلوں اور دریاؤں میں نہ تیرے جب بیکٹیریا کی زیادہ تعداد کی وارنگ پوسٹ کی گئی ہوں تیراکی کے دوران اور چاہیے کہ اپنے کانوں کو حفاظت رکھے تیراکی کرے وقت اپنے کانوں کا خشک رکھنے کے لیے ایک یا سوئمنگ پیڈ کا استعمال کرے اور اپنے کانوں میں روئی کی گنجی گیند روئی لے لے دوران اپنا پیر اپنے رنگ جیسے ایشائے کا استعمال کرے تیراکی سے پہلے اپنے ڈاکٹر کا مسورہ کرے حال ہی میں کان کے سرجری انفکشن کرایا ہو یہی چاہیے اور سخصی تیراکی کے کان سخصی کے لیے جسمانی مان کیا چاہتا ہے کان کے نالی شرخ ہوں سوئمنگ کا کوسٹ اور ٹوپی جسمانی سب ہمیں پہن کے تیرنا چاہیے ان سے ہمیں کانوں کو ہر چیز سے بچایا جا سکتا ہے